ابھی تین دن پہلے کی بات ہے میں نے فلپ کارٹ سے ایک ہیڈ فون منگایا میں نے اس کا ریویو بھی دیکھا بڑا اچھا تھا میرے فرینڈ نے بتایا کہ وہ ایک میرا فرینڈ جو ہے وہ ہیڈ فون منگایا تھا وہی والا تو بڑا اچھا لگا مجھے دیکھنے میں میں نے بھی منگایا آج میرے پاس وہ میرے پاس ہیڈ فون پہنچ چکا ہے سچ میں بہت ہی زبردست لاجواب اس کا وہ ہیڈ فون ہے وہ سونی کمپنی کا ہے مجھے بڑا پسند آیا اور اس کی جو آواز ہے وہ کانوں کو بھاری بھی نہیں لگتی ہے بہت شاندار ہیڈ فون مجھے ملا اور کافی کمفرٹیبل مجھے لگ رہا ہے اور میں اس کے لیے فلپ کارٹ والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنی جلدی مجھے میرے پاس میرا ہیڈ فون پہنچایا اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں